हैलो मैटीरियल आह्ले गल्ल करा दे ते थुआढ़े क्रैशर उप्पर रेतै दा केह् रेट चला दा इसलै आं आं ते थोह्ड़े थोह्ड़े इंया होंदे ना होंदा टाईल दा पेदा आं डस्ट डस्ट डस्ट आह्ला में इद्धर देआ दा हा एह् किन्ने भैया एह् रेट ते एह् एह् भैया दो ट्रलियां हारा चाहिदा आं एह् भैया तुस गै भेजी ओड़ेओ ते कन्नै में तुसेंगी भेजी ओड़ना पेमेंट ऑनलाईन ते तुस भेजी ओड़ो अपना एह् इस नंबर पर गै करना ना ट्रांसफर

एह् थैंक यू भैया